हलो मैम क्या आप सीतल किराना इस्टोर से बात कर रही हो मैम मुझे अपने अपनी बेटे की शादी है तो उसके लिए किराना सामान चाहिए था तो मुझे खरीदना था मैं इसलिए पूछ रही थी दाल कितने रुपए किलो है और तुअर ही की दाल मैम मैम अच्छी दाल चाहिए पर उसका रेट थोड़ा कम कर दो मुझे बहुत मतलब जैसे दस पन्द्रह किलो के जी लेना है इसलिए थोड़ा कम रेट कर दीजिएगा अच्छा तो मैम वो पच्चीस रुपए में दे दीजिएगा है ना और

नहीं मैम तो मुझे दस पन्द्रह के जी दे दीजिएगा और मुझे दो और कुछ कुछ खरीदना है इसीलिए मैम के जी चाहिए थी और मैम कितने रुपए किलो चल रही है सकर सकर भी लेना था दस किलो तो वो कितने रुपए किलो है मैम बयालीस किलो चालीस रुपए किलो लगाइएगा और दस किलो वो दे दीजिएगा अच्छा मैम मुझे दाल चाहिए चावल चाहिए और आपके यहाँ पनीर मिलता है क्या हाँ मुझे फ़्रेश पनीर दे दीजिए और मटर दे दीजिएगा दे दीजिएगा और पोहा और शक्कर और मैम दाल चावल वगैरह तो बीस पच्चीस के जी वगैरह कर दीजिएगा और जी मैम और आटा दे दीजिएगा और मतलब तेल कितने रुपए किलो है आपके वहाँ कितने रुपए लीटर है

अच्छा तो मैम वो बड़ी वाली केन लेना होगा तो जी मैम ठीक है ठीक है